ہمارے علاقے میں سب سے اہم جو بولیاں ہیں وہ اردو زبان ہیں اور سب سے زیادہ بولی یہی اردو زبان کی بولی جاتی ہے اور تعلیمی مقاصد کے لیے مزید زیانیں سیکھتے ہیں لوگ انگریزی ہندی اور اکثر اپنی مادری علمی زبان جو ہے وہ اردو زبان ہے اور اس کو سیکھنے میں لوگ فخر بھی محسوس کرتے ہیں